अॻे हफ़्ते मां हिकु मिंत्रा था चादर घुराई हुई उन जो कलर ऐं प्रिंट त तमामु सुठी हुई ऐं जॾहिं हूअ चादर विछाई मां त उन जी प्रिंट उन ते ॾाढी सुठी पई लॻे हिन जी फिटिंग बि ॾाढी सुठी विहण खां पोइ बि उहा चादर न निकिती ऐं जॾहिं उन चादर ते सुम्हूं त ॾाढी थधाइण पई लॻे ऐ हिन सां गॾु मूंखे विहाणे जी छऊं बि मिलियूं जंहिंजे पासे में झालड़ बि लॻियलु हूई ऐं जॾहिं मां हिन चादरु खे धोतो न ई हुन जो कलर वियो न ई हुन जी प्रिंट वई ऐं हिन चादर मां मां ॾाढी ख़ुशि आहियां